نائف کا یوز جو فرسٹ پروڈکٹ وہ ہے ہمارا نائف اور اس کا یوز کرتے ہیں ہم ویجیٹبلس یا فروٹس ہیں میٹس ہیں بریڈ ہے ٹوسٹ ہیں وغیرہ کو کٹ کرنے میں ہم اس کا یوز کرتے